इंजरी इ'यां होंदी जिसले अस दौड़ा दे होन्ने दोड़दे दोड़दे के होंदा कि केईं बारी बजरी पेदी होंदी बजरी उप्पर पैर सलिप होआ थ'ल्ले पेई साढ़े गोड़े गी लग्गी जंदी इंजरी होई जदी केईं बारी टुटी जंदा केईं बारी मुडी जंदा होऱ इंजरी कि'यां होंदी कि कि अस ऐन्न ऐच्च फोरटी फौर पर दोड़ने होन्ने केईं बारी केह् होंदा मोटर साइकल कन्ने बज्जी जन्ने होन्ने केईं बारी कार कन्नै बज्जी जन्ने होन्ने केईं बारी बस कन्नै बज्जी जन्ने होन्ने केईं बारी होर बी छोटी मोटी गड्डी कन्नै बजी जन्ने होन्ने जां कोई पैर अनवेलेंस होई गेआ जां कुछ बी होई गेआ ओह् इंजरी होने दे बड़े बड़े चांसिस होंदे हाईवे उप्पर जां लिंक रौड उप्पर होर इंजरी बी बड़े प्रकार दी होंदी जि'यां साढ़े फिंगर इंजरी होई गेई एकंल इंजरी होई गेई न्हीं इंजरी होई गेई होर बी बड़े प्रकार दी इंजरी होई जंदियां रननिंग करदे बक्त बड़ी सारी इंजरी होदियां जि'यां कि अस रननिंग करना शुरू कीती अज्जे असें बार्म अप नेईं कीते दा होंदा ते केईं बारी केह् होंदा कि जकदम केह् होंदा नी साढ़े खिचाव होंदा हा इंजरी होई जंदी गोड़े गी खिचाव होंदा ते इंजरी होई जंदी इ'यां गै बड़ियां इंजरिया होंदिया इक बारी केह् होआ कि अस दौडा दे है मोटर साइकल कन्नै बज्जी गे मोटर साइकल कन्नै बज्जी गे इक मेरे गोड़े फ्रक्चर होई गेआ फ्रक्चर होई गेआ फिर असें केह् कीता कि डाॅक्टर कोल गे इ'यां मास टुटे दा मलाया बगैरा ते इंजरी ठीक होई गेई केईं बारी केह् होंदा कि दौड़दे बक्त एंकल एकंल गी खिचाव लग्गी जंदा एकंल गी खिचाव लग्गी जंदा फ्ही केह् करना पोंदा कि सैक सोक मिट्ठा तेल लाने पौंदा होर बी कुछ करने पोंदा बड़ा सारा कुछ करने पोंदा इंजरी होंदी गै होंदी बड़ा कुछ होंदा केईं बारी